औ हेलौ औ औ औ औ औ दिनाबो गरमआनो ओमफ्राय आंथ' नै माबा मा होनो ओरैनो नआव खामानि फोरबो गैयैनि थाखायनो ओरैनोसो दंलाबायखायो बिफां सायायाव जिरायनानै बेखौनो गुसु गुसु एसेबाबो मोन जानो मोनबाय बायोखोमा साननानै थांजागोन खोमा ए ओंखामआथ' आं नै जाथआखै दाबो गरमनि थाखायनो खारेन्टबो गैया ना ओरै फांखाबो गैया ओंखायनो दा ओंखायनो दाबो जाथवाखै ओंख्रिआथ' मा संखोथाय ओह दहाय जोगोनारसो हाला बायनाय नुदोंमोन आङो मोनथिया आंबो जाथवाखै बेखौनो दाबो दे होनबा जाखांनानै ओह जे लानानै थांसै ना माथो होनो जायोथ' औ जायो बिदिबाबो होनानै बेखौ फासिखौ होनानै दोननानै जेखौ सारजाबाय थागोन बे औ जायो बिदिबाबो नों ओमफ्राय ओमफाय नोङो ओंखाम जाखांबायमोन नामा

होमबा ओमफाय नों ओरैजाय जोंनि जोंजायसो थांखागोनना होमबा फैदो जोंनाव ओरै गय जानानै थांसै खोमा आं ओंखाम जाथावथाव नो औ दे जायो दे नों औ दे नों आसथे आसथे फैबाय थाबानो जाबाय औ औ दे थिनखानसां बुरिखौ औ दे होमबा